हँ हेलो कहलहुॅं की जे हम तऽ नहि बुझै छियै बाहर सब दिना रहि एलियै हँ छठि पाबनि कथीमे होइ छै हँ आ खरना कोना कएल जाइ छै ओ आब दोसर दिन सँ भोरका अर्घ्य दिन कोना छठि पाबनि होइ छै तहन ओ की सब बनै छै ओ सब धियापुता लए कऽ तहन जाइ गेल धियापुता सब चीज चढ़ै छै परमेश्वरीके आ संझुका अर्घ्य दिन की सब होइ छै ओ आ भोरका अर्घ्य दिना तऽ पाबनि भए गेल सब चलि आयल सब केओ बाल बच्चा ओ अहिना पाबनि होइ छै नहि हमरा बुझल नहि रहय हमहूँ करितियै ने तैं कहलियै अहाँसँ कनीटा बुझि लै छी हँ वएह तैं कहलियै जे बुझि लै छियै कहियो गामघरमे रहलियै नहि ने हँ बुझि गेलियै गामघरमे नहि बुझैत रहियै सब दिना बाहरमे रहि एलियै हँ ताहि दुआरे कहलियै जे पुछै छियै